जोंनि दा बर'फ्रा दानाय लुनाया मानो गोमालांखो बेफोरखौ दा गोदानै माबाफिननांगौ गोदो दायोमोन जोंफोरो जि जोम दानानै ना गुरनानै जेखाइ गुरनानै ओंखाम ओंख्रि संफैयोमोन फिसा फिसौनो सङो दानि मानसिया मानो सम मोना जि जोम दानोबो माबानोलाय जेखाइ खबाइ हेबो फानो जोंना आगोलनिया दा मानो बेफोर गैला जालांखो दा फिसा फिसौआबो मावनो रोङासं न' सिथ्लाखौबो सिबनो रोङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा जों बे सिगां गोदो बेसे संनानै खावनानै ना गुरनानै संना होफैयोमोन दानि मानसिफ्रा मानो एफा बिदि बेफोर मानो गोदोलांखो जोंहा बर'आ उथिफिननांंगो बेफोरो जागाय जौगानांगौ दा जौगानांगौ जोंहा बेफोरो बर'नि माबाखौ दिनथिजोबनांगौ दा बेफोरखौ मानो गोमाखो जों बर'आ मानो बेबादि गोमा लांजोबखो सोरखारा बेफोरखौ फैसा होनांगौ माबानांगौ जोंनि माबाफोर गोमायनायखौ बुरखां फिननांगौ दा एकदम दावगानांगौ बुरखाङाबा जानाय नङा गोदोना गोदोहांबाय जोंना सिगां दानानैनो गाननाय जोमनाय आरनाइ आरि दानिया मानो बेफोरखौ मावलिया जों बर'आ दानि दानि मुगानि हिन्जावफ्रा मानो एसे बाहादुरि बेफोरखौ माबानानै दबथायनानै एकदम जोंहा जौगानांगौ दानाय लुनाय निजा निजा गाननो दानो हो गोजौनि मानसिफोरा मानो बायना गाननांगौ मालायनि हारिखौ मालायनि पसाकखौसो गानो दिसं बै लंपेन्ट गाननाय हारें गाननाय हिन्जावफोर सिख्लाफ्रा बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ जोंना बिदि सुखुवाना दाबायदिनि मानसिफ्रा दखना गाननांगौ जों बर'आ मानो मालाय हारिनि माबाफोरखौ मानो सेना लानांगौ दानियाथ' दानि सिख्लाफोराथ' दखनाखोनो गाना बै मालाय हारिनि लंपेन्ट गानगोन न' मानि जोंफ्रा लासिंसिं मोनलाय लाङो बेफोरखौ फोजोबनांगौ गोजौनिफ्रायनो एकदम दखना गाननायनि माबा खालामनांगौ हासिनाय माबानाय खालामनांगौ आरो मानि ब'ब लानाय मानि माबानाय बेफोरखौ सब फोजोब जोबनांगौ मालाय हारिनि ड्रेसखौ लानोनो होनो नाङा एकदम माबा फोजोब थारनांगौ दखना बर' नालाय बर' दखना गान हारसा हारसा मालाय सादर फानगोन लंपेन्ट गानगोन जों बर' सिख्लाफोरा मानो बेफोरबायदि जोंफ्रा नुनानै गोदोनि मानसिफ्रा लासिंसिं मोनो जोंफोर बेफोरखौ माबानांगो फोजोबनांगौ जों बर'नि माबाफोरखो लानो होनांगौ गोजौनिफ्राय एकदम माबा खालाम अर्डार खालाम